हैलो उबर मूंखे राम नगर खां वठी प्रेम प्रकाश आश्रम सिटी लाइट ते वञिणो आहे त मां ॼाणणु थी चाहियां की जेको पासे में इहो सतनाम साखी सर्कल आहे हुतां खां वठी करे सिटी लाइट जो अशोक पा नाहो साहे ओसिताईं मूंखे कोई रिक्शा जी बुकिंग कराइणी आहे त उहा हाणे थी सघंदी आहे